लॉकडाउनमे जेनाकि दाल बनैली भात बनैली सब्जी बनैली पकौड़ा बनैली दही बाड़ा बनैली पनीर सब्जी हलुआ हलुआ जइसेकि बनबै छलिए खीर बनबै छलिए बिरआनी चावल बनबै छलिए सब बनाके जे जे मन करै जे जे खालिए छलिए सब पकौड़ा जे बेसन घोरिके पानी डालिके पिआजके पकौड़ा आलूके पकौड़ा बनाबै छलिए बेसनमे तेलमे छानै छलिए दही बाड़ा बनाबै छलिए खीर हलुआ भुजिके बनाबै छलिए पनीर भुजिके मटर पनीर भुजिके बनाबै छलिए आलू गोभीके सब्जी बनाबै छलिए

आलू काटिके कोबी भुजिके बनाबै छलिए बिरआनी बनाबै छलिए चावल भुजिके मीट भुजिके पानी डालिके सब भुजिके पिआजमे मसाला डालिके बनाबै छलिए हलुआ भुजिके बनाबै छलिए पानी डालिके चीनी डालिके हलुआ बनाबै छलिए